नमस्ते हाँ बोलिए नमस्ते नमस्ते बोलिए हाँ हमारे पास है कैसा चाहिए कैसा घर चाहिए आइये हम दिखाते हैं आपको ठीके है हम आइए आप दिखाते हैं आपसे जैसा लगे आप देखिए कितने खर्चे तक आप देंगे उस हिसाब से देख लीजिए बात करा देंगे और आप बात कर लीजिए उसके बाद आप ले सकते हैं जी हाँ वहाँ से बात कर लीजिए और उससे हम आपको दिखा देते हैं जितने का आप चाहिए वह उतने का दिखा देंगे कितने दिलाऊँ हमारे पास सब हाँ आप कितने तक का चाहिए आपको हाँ तो मिल जाएगा आपको जितना चाहिए उसमें आप जो चाहेंगे सुविधा वह मिल जाएगा आप जित जैसे ग्राउंडिंग अउरो सब सुविधा वाला चाहेंगे सब मिल जाएगा रूम हाँ स्विमिंग पूल भी रहेगा अगर आपको चाहिए तो स्विमिंग पूल वाला भी दिखाएँगे बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको आप जैसा लेंगे वैसा आपको दिखाएँगे ठीक है हाँ हाँ हाँ बीस लाख तक में हो जाएगा तो ठीक है बात करेंगे ऐसे और कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा ठीक है को कोशिश बोलिए हाँ हो जाएगा बात करेंगे कम में भी हो जाएगा तो आपको कम में मिल जाएगा ठीक